हॅलो हॅलो आं हें लोटलीकर खाजेवाल्याचें दुकान आं आं हांव शोभा पाडगांवकार उलयतालें हांव मुंबयच्यान आयलां म्हाका न्हय तुमच्या दुकानाचें ताजे ताजे कसले कसले स्वीट्स आसा पळय ते मात्शे ताचे मात्शें डिटेल दिवपाक मेळटले आं म्हाका न्हय म्हज्या मांवाक न्हय डायबिटीस आसा ताका तें गोडा शिवाय खाजें मेळूंक शकता चड अशें न्हय दोन किलो जाय आनी तें आलेंकाप आलेंकाप आसा पळय तें कापान आनी कसल्यो कसल्यो आनी हें आसा कसले तरेचीं कापां आनी हो सगळो हो सगळो माल ताजो आसा न्हय तुमचो म्हाका एक सांग आनी समजा म्हाका तें बीबींक आनी तें दोदोल बी तें गोंयचें फामाद दोदोल बी व्हरपाक जाय जाल्यार तें खंय मेळटले म्हाका